अंजी हैलो आं जी आं जी आं इत्थें बड़ियां सारियां जगहां न जियां देवी पिंडी ऐ माता वैष्णो ऐ जित्तो ग्हार ऐ अं आं बड़ियां अच्छियां स्याढ़ बावा शिवखोड़ी बड़ी सारियां अं ठीक ठीक